हलो हाँ मटन दुकान से बोल रहे थे क्या अच्छा मटन मटन एक किलो कितना रेट है कि अच्छा अच्छा आप तो वो नहीं हो हमारा शादी है तो इसलिए मुझे चाहिए था सत्तर अस्सी किलो चाहिए था तो और और चिकेन एक किलो कितना अच्छा तीन सौ और फीश अच्छा ठीक है तो हमे हमारी शादी के लिए चाहिए था सब तीनों सा साठ सत्तर किलो चाहिए था ठीक है तो हमारा अगले मतलब अगले वो अगले वीक में है हाँ तो कितना रेट क्या लगाएंगे हाँ सत्तर अस्सी किलो है से हाँ अच्छा का मटन का पाँच सौ देंगे तो नहीं होगा हमारे यहाँ शादी के बाद भी फंक्शंस हैं उसके लिए भी चाहिए था पचास साठ किलो चाहिए हाँ देखिए थोड़ा होगा देखिए हम मटन का आप अच्छा तो हम मटन का सोचे कि हम पाँच सौ देंगे चिकेन का दे देंगे क्या दो सौ और फिश का भी एक सौ दे देंगे अच्छा अच्छा और ठीक है छोड़ो हम फिश का डेढ़ सौ दे देंगे अच्छा ठीक आप ऐसे ऐसे एक सौ अस्सी अच्छा अच्छा ठीक है अच्छा चिकेन का कितना देंगे बोलें आप

अच्छा ठीक है और एक सब फ्रेस माल ही मिलेगा तो नहीं हमारे मतलब अगले वीक के सनडे को है तो हमें सब एकदम फ्रेश चाहिए तो इसलिए शादी के लिए हम अभी ऑर्डर दे दे रहे हैं लेकिन शादी के बाद हम आपको ऑर्डर दे ही देंगे शादी के बाद भी फंक्शंस है तो हमारे इसलिए

अच्छा ठीक है मैं कल आ कर बात करती हूँ ठीक है